साढ़े जम्मू च जेह्का बी स्पोर्टस सैक्टर ऐ ओह् ट्रैडीशनल स्पोर्टस गी मिगी लगदा उस लेवल धोड़ी नां डिवैलपमैंट होई दी ऐ नां क्लोजर मिले दा उसी क्योंकि इन्ना इद्धर कोई बी निं ऐ जेह्का ओह् करै मतलब गी जि'यां स्पोर्टस गी लेइयै जैदा ओह् ध्यान दित्ता होऐ पर मिगी लगदा देई सकदे कन्नै होर जैदा डिवैलपमैंट करी सकदे इद्धर जि'यां उधमपुर दा औन्नी ऐ ते साढ़े इत्थै इक स्टेडियम बी ऐ स्पोर्टस स्टेडियम फिलहाल उद्धर ते बहुत सारे बच्चे जंदे प्रैक्टिस करने आस्तै अपने स्पोर्टस आस्तै पर ट्रैडिशन स्पोर्टस गी लेइयै अजें इन्ना ऐक्सपोजर निं मिले दा ऐ नां गै लोकल बच्चें गी बी इन्ना पता ऐ मतलब कि मिकी बी अगर लेई लैओ ते मिकी बी इन्ना ट्रैडिशनल स्पोर्टस दी कोई इन्नी खास जानकारी नेईं ऐ ते इसदे आस्तै मिगी लगदा कि इसदे उप्पर होर कम्म होई सकदा ते होर कम्म करना बी चाहिदा